गोंयान खूब तरेचे संग्रहालय आसात वस्तू संग्रहालय आसात तातूंत आमकां गोवा स्टेट म्युजियमान तातूंत साबार तरेच्यो पोरण्यो वस्तू आमकां पळोवंक मेळटात ओल्ड गोवा म्युजियम आसात थंय पुर्तुगिजांनी दवरील्लें सामान आमकां थोडे वस्तू जायत्यो पळोवंक मेळटा बरे बरे आनी तशेंच बाणावले चित्रा म्युजियम आसात जे हांवें वचून हांव स्वता थंय वचून थंय पळयलां थंय एक खूब सुंदरशें वस्तू आमकां पळोवंक मेळटा बारीकचे बारीक आदल्यो आदल्यो सगळ्यो वस्तू आमकां पळोवंक मेळटा तांणे एकठांय केल्यो पळोवंक मेळटा आमचे आमचे गोंयान जे आमचे पुर्व आमचे आदले लोक खाणांक जेवणांक जे आमचे सामानाचे जे उपयोग करताले ताजे उपयोग ते सगळे सामान ताणें सारकेच बरे तरेन साबांळून दवरल्या पळोवंक मेळटात